हलो चिराग होटल मां स्विगीअ में ऑडर कयो हुओ मुंहिंजे घरि न महिमान आहियां आहिनि उन्हनि जे रोटीअ जो ऑडर कयो हुओ भाॼियूं कयो नी बिहु पटाटा दालि चांवरु पनीर जी भाॼी फुल्को ॾहीवड़ा ऐं मेंदूवड़ा ॾुध इहो सभु मोकिलिजो ऐं मिठे में ॿारनि लाइ आइस्क्रीम कोल जी के कोल जी के इहो सभु यादि करे मोकिलिजो मां तव्हांखे ऑडर पे करे छॾियो आहे आइस्क्रीम यादि करे मोकिलिजो छो त ॿार मिठो खाइण पसंदि कंदा आहिनि ऐं गुलाब जामुन भी यादि करे मोकिलिजो ई सभु मोकिलिजो मां तव्हांखे पैसा मोबाइल ते मोकिले छॾिया आहिनि तव्हांखे पहुता आहिनि की न उहो महिरबानी करे असांखे जवाबु ॾिजो